जी मैं मनोरंजन के लिए ख़ाली समय में घर पर टी वी पर कोई भी पुरानी मूवी या नृत्य देखना बहुत ही पसंद करता हूँ हम और हमारे परिवार के लोग एक साथ टी वी में कुछ भी पारवारिक फिल्में अगर आ रहीं हैं तो मैं अपने पूरे परिवार के साथ उस मूवी को बहुत ही अच्छे से हम लोग देखते हैं और इंजॉय करते हैं विशेषतः टी वी पर ये देखा गया है कि मैं और मेरा परिवार जब रामायण लाकडाउन के दौरान आता था तब पर भी हम रामायण को एक साथ देखते थे और इस वक़्त भी अगर रामायण की रिपीट टेलीकास्ट होती है तो मैं और मेरा परिवार उसको देखता अगर मैं अकेले हूँ की मन हो अगर मन में थोड़ी सी भी अशांति है तो मैं गाना सुनना बहुत ही पसंद करता हूँ टी वी के द्वारा हम एक साथ पूरे परिवार को देख के क्रिकेट का आनंद लेते हैं और पूरे परिवार के साथ हम टी वी को ही ज़्यादातर देखना पसंद करते हैं धन्यवाद